देखियौ घरमे जैसे हो गेलै परिवारमे आबि गेलै पचास साठि आदमी खाना खाएके लेल तऽ सामान सामग्री ई सभ होइत छै जे अहाँकेँ बर्तन लाबैके पड़ैत छै बहुत बड़ा आओर की कहैत छै सब्जी लाबैके पड़ैत छै दालि चावल भए गेलै आओर की कहु आलु भए गेल कि कहै छै मसाला भए गेलै मसालामे भए गेलै अहाँकेँ हल्दी भए गेलै मिर्चाइ भए गेलै लहसुन भए गेलै प्याज भए गेलै आओर की कहै छै अदरक भए गेलै हरी मिर्च भेलै आओर की कहै छै अहाँकेँ चावल दालि बर्तनमे की कहै छै लोहिआ कढ़ाहा पतीला आओर बहुत सामान सभ लाबैके पड़ैत छै तब मिलाके जे बनाएल जाइत छै तभी ने खयतै ओतै आदमी छोटा मोटा सामानमे कहाँ से खयतै ओतै पुरबे नहि करतै तऽ खयतै कतऽ अहाँकेँ सब्जी साग सभ सभ बनाएल जाइत छै बहुत बड़ामे लोहिआ होइत छै ओहिमे आओर की कहैत छै

सामानमे लगैत छै ओहिमे तब बनैत छै तब आओर की कहु अहाँकेँ सब्जी साग सभ बनाबैमे टाइम लगैत छै चावल तऽ भऽ जाइत छै तुरन्त लेकिन सब्जीमे की कहैत छै टाइम लगैत छै कटलक उसके बाद बनयलक धोयलक

उसके बादे ने बनैलक काहे खाना पीना खाएल जाइत छै आओर की कहु अहाँकेँ